हेलो आप मेरा पार्सल ले कर आ रहे हैं तो आप गौहरपुर से अगर आ रहे हैं तो आप सीधे आइए और सीधे आपको रद्दी चौकी मिलेगी उससे आप और आगे आइए तो वहाँ मंदिर एक है मंदिर से आप दाहिने तरफ़ मुड़ जाइए वहाँ पहली गली में एक इस्कूल का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ से आप मुड़ जाइए और मुड़ कर एच आई जी फ़ाइव मेरा घर है फस एच आई जी फ़ाइव फ़स्ट फ्लोर है उसमें मैं रहती हूँ आप मेरा पार्सल वहीं दे दीजिए